सोजी पेडे जिलेबी खाजें फेणोऱ्यो चकली दोश दोदेल नेवरी बिबिंका शंकरपाळी मुगाचे लाडू उकड्या ताणाचे लाडू आले बेले एल्लापे बोलिना काजूर शेव्यांची खीर पुराणपोळी तांदळाची खीर मुगांचे कण मणगणे बाकरवाडी गोड फोव गुलाब जाम रसगुल्ला कुळ्यांचीं कापां सोयेचीं कापां शिरो हलवो गाजराचो हलवो साकारभात केळ्यांचो हलवो पेज पेरांचो हलवो रबडी बर्फी बियां लाडू बेसन लाडू रवा लाडू शुभारतांतली शाबूदानांतली किचडी पंचगात नाचण्याचें सत्व कस्टर्ड पातोळ्यो गोडशें